हलो चिराग दरिजीअ दुकान था ॻाल्हायो था हा तव्हां ड्रेस सिबंदा आहियो हा मुंहिंजे भाउ जे हा मुंहिंजे भाउ जे छोकिरे जी शादी आहे त मूंखे पंद्रहं ड्रेसियूं सिबाइणा आहिनि पर सुठी डिजाइन रखी ॾियो सुठे नमूने ॾियो ॿाहूं रखी ॾियो ऐं तव्हांजे नमूने सां भई कुझु जेको ठहंदो हुजे तव्हां इअं चयो त भले इहो त पोइ मां तव्हांखे कपिड़ो व मां कपिड़ो तव्हांखे वठी मोकिलिया ड्रेसिनि जो पोइ तव्हां हा मां तव्हांखे ड्रेसिनि जो कपिड़ो वठी मोकिलिया पोइ रवनि ते हींअर लेसूं बि लॻनि या कुर्तनि ते या लेस लॻे थी पटी लॻे थी त तव्हां भले तव्हां जे नमूने सां भले वठी अचिजो तव्हां मूं खां पैसा वठी छॾिजो हा हा भाउ जे धीअ जी शादी आहे हाणे फंक्शन अलॻि अलॻि थियन था त वरी वॻा बि अलॻि अलॻि खपनि न मूंखे हाणे हिकु अछो ने कारो अछो ने कारो कलर त फ़ेमस थो हले हींअर

हा त भले पोइ तव्हां तयार करे ॾियो भले वठी करे कपिड़ो त भले इहो बि हले मूंखे कोई वांदो न आहे त पोइ हा त हा भई हिकु पार्टी पीस हुजे नी भई रिसेप्शन में पाइण लाइ इहो शरारो हिकिड़ो या हिकिड़ो घाघरा चोली हुजे हा त भले अहिड़ा बि हा हा त हिकु भले उहो बि सिब जो हा भई तव्हांखे हा पेटीएम हा तव्हां भले तव्हां भले तयारु करे तां तयारु करे ॾियो मूंखे त भले पोइ तव्हां वटि ई अचूं सुठा सुठा हा भले पंजुवीअ टीह हज़ार ख़र्चु करण जो को सुवालु कोन्हे भई जंहिं ते जेको ठहंदो हुजे भई के शॉट कुर्ता थियूं पाइनि कंहिं में लंबो कुर्तो थो ठहे कंहिं में लेगीज़ थी ठहे कंहिं में पैजामो थो ठहे हा ऐं कंहिं थे रओ बि हले हा त भले तव्हांखे समुझ में अचे नी त मूंखे जेको ठहंदो हुजे अहिड़ो तव्हां वटि आहे जो कपिड़ो हा सुबि तयारु करे छॾिजो पैसनि जी चिंता न कजो हा भले भले पर पोइ हाणे पर पंद्रहं वॻा सुबायूं त थोरो त व्याजिबी कयो न

अबा थोरो थोरो त घटि कजो भई

हिकु ब्लैक हिकु वाइट हिकु ब्लैक चयो त ॿिया कलर तव्हांखे जेके समुझ में अचनि हा हा भले भले जीअं पोइ जीअं खणंदो हुजे तव्हां दरिजी आहियो तव्हांखे आइडिया बि त हुजे नी हा त माना मुंहिंजे भाउ जी छोकिरी जी शादी आहे हल्दीअ जो रसम आहे मेंदी रसम आहे ऐं संगीत लाॾा आहिनि शाम जो लाॾा आहिनि हा शादी आहे रिसेप्शन आहे त अहिड़ा पीस कुल करे पंद्रहं पीस ठाहे ॾिजो मूंखे हा भले भले तव्हांखे जीअं समुझ में अचे तीअं मूंखे सुठा वॻा ठाहे ॾिजो हा भले भले हा भले भले हा हलो रखांव थी हाणे